टेलिविजनाचेर वेग वेगळे अशे कार्यक्रम दाखयता जशे की सिरियल नाटक कॉमेडी शॉ बातमी लोकांक हे कार्यक्रम पोवपाक खूब आवडटा कारण तांकां मनोरंजन गावता तशेंच वेग वेगळी म्हायती गावता कार्यक्रम पळोवन तांकां बातमी सुद्दां सगळ्या लोकांक कळटा म्हजो सगळ्यांत आवडीचो कार्यक्रम म्हणचे तारक मेहता का उलटा चशमा जो कार्यक्रम सब टि व्ही चॅनलाचेर दाखयता म्हाका हो कार्यक्रम खूब आवडटा आनी हांव हो कार्यक्रम डेयली पळयतां म्हाका आवडपाचें कारण म्हणचे ह्या कार्यक्रमांतल्यान खूब अश्यो गोश्टी आमकां शिकपाक गावता जशें की आमी कशे एकामेकां कडेन वागप कशी एकामेकांक मदत करप जर आमी संकटांत पडले जाल्यार ते संकंटांतल्यान कशे भायर सरप वायट संगतीक लागप ना झाडांची कशी काळजी घेवप कचरो वाटेर उडोवपाचो ना अशी जी वेग वेगळी शिकवण जी आसा ती आमकां ह्या कार्यक्रमांतल्यान मेळटा आनी ह्या कार्यक्रमाचो एक एक जो एपिसोड दाखयता त्या एक एक एपिसोडांतल्यान आमकां एक ना एक कसली तरी शिकवण गावताच म्हणून म्हाका हो कार्यक्रम खूब आवडटा हो कार्यक्रम फक्त आमकां मनोरंजन दिना तर खूब अशें शिकवण जें आमकां आमच्या लायफांत गरज आसा शिकपाची ती सगळी शिकवण आमकां ह्या कार्यक्रमांतल्यान गावता म्हणून हो कार्यक्रम लोकांकूय खूब आवडटा तसो म्हाकाय बी खूब आवडटा